आमच्या गोंयांत भात मे मेन आनी भाताक आमी भाताचे पोटली करतात आनी तें कोम काडटात उदकान दवरता दोन दीस आनी मागीर तें वयर काडून तेका उदक घालून तें ये करता पाजरतात आनी मागीर तेका कोंब येता कोंब येतगीर मागीर तें शेतान रोव मारतात तशीं मारता सगल्याक तें मारतगीर मागीर तें वाडटा शेत मातशे वाडटगीर तेन्ना तें थंयचे काडटा त्या जाग्यावयले आनी दोन दोन तीन तीन अशे रोय तें लायता शेतान शेतान काम करता आनी आनी तें लायतगीर मागीर ती व्हडले जातात तेंचे तें पीक जातकीर मागीर तें आमी तें कट कापतात लेवतात म्हणटा तें कापून जातकीर मागीर तें मळटात मानाय घालता आनी तें मोळून हे करता गांवटी तांदूळ कसले कसले भात आसता जया करंगूट आयरोट बीन जायते भाशेनची नांवां आसता तें भाताची गांवटी आनी तें भात मागीर आमी तें उकडटा मळून भिळून जातगीर तें उकडटा उकडून मागीर तें सुकोंक घालतात सुकोंक घालून मागीर तें दळून हाडटा ते तांदूळ करता आनी तें मागीर तांदळाचे हे विकतात लोकांक अशें हें करता तें रेट आतां वाडलेलें आसता न्हू तें साठ साठ रुपया किलो सत्तर अंयशी रुपया किलो तें तें भाताचें नांव आसतात तें मातशे तें भागे करतात विकतात मागीर आनी आतां तें सुरय करतात थोडे सुरय पूण तें चडशे उकडेच तशे खाता गांवटी तें आमी चडशे तसलेच घेता गांवठी हेचे उकडलेले भात तांदूळ तें तांदळाचे मागीर तें सग खूब लोकांक कशी विकूंक घेतात आमी रोवन तें अशेंच करून तें आमचे हे करतात पयसो करता तशे विकून बीन